हेलो हँ की पिआज सड़ल रहै हइ तऽ आएब हम बदलि देब

ठीक हए आबू ठीक हए आबू हम बदलि देब ओतेक चेक करिके हम नहि देखलियै पिआज तऽअहेँ ने लेलियै रऽ हाथ से उठाके तऽ देखिके नहि लऽ सकलियै रऽ तब तऽ गलती तऽ अहेँके ने भेल देखिके ने लैके चाही हँ तऽ तऽ एतेक नहि गोस्साउ आबु हम बदलि देब हँ हम बदलि देब ठीक छै आबु पैसा पैसा नहि देब दोसर समान लऽ लेब अहाँ नहि पैसा नहि देब अहाँ समान लऽ लेब कोन कोन समान खराप छलै आरो ठीक हइ तऽ आएब हम बदलि देब पैसा नहि देब नहि अब निकहा बला हम दै देब कम्पलेन नहि करबै हम दै देब बढ़िआँका पैसा केना देब बताबु तऽ अहाँ आबु हम समान अहाँकेँ आस मतलब दोसर समान दऽ देब नहि पैसा नहि मिलत समान अहाँकेँ फेरु जे जाए अच्छा से मिल जाएत नहि एना थोड़ी ने होइत हए

नहि हँ आबू समान लऽके हम समान बदलि दै छी अहाँ पैसा पैसा जे करैत छियै एहि से हँ पैसा नहि मिलत समान जे मिलत हम जे अच्छा ओतएक लऽ लेब देखिके लऽ लेब अपने से हमसबके की भेल एह किआ नहि अयबै नहि एना नहि बोलिऔ आएब फेरु ठीक हए तऽ रखैत छी